कु'न अच्छा अच्छा अच्छा हां हां ठीक ठीक ठीक ठीक हां जी हां जी हां ठीक ऐ ठीक ऐ हां होई गेदा ऐ थुआड़े फोनै दा कम्म जादातर होई गेदा थोड़ा बहुत ऐ पर आई जाएओ शाम्मी धोड़ी आई जाएओ तुस लेई जाएओ कोई चक्कर निं हां कोई चक्कर निं आई जाएओ तुस शाम्मी होई होई दा ठीक कोई चक्कर निं ऐ तुस आई जाएओ शाम्मी कोई छे बजे हारै हां आई आओ आई आओ कोई गल्ल निं दिक्खो थुआड़ी पैह्ले नंबर उड्ढी दी ही डिस्प्ले जेह्की कि ओह् पूरी उड्डी दी ही डिस्प्ले नमीं पेई पूरी हां बाकी आई सी खराब होई गेदा हा थुआड़ा चार्जिंग पांइट पूरा ओह् बी नमां पेआ

थुआढ़ा बनी दा कोई बिल डिस्प्ले थुआड़ी असें पाई ओरिजिनल ते ओरिजिनल तुस मार्कट कुतै बी पुच्छी लैएओ त्रै ज्हार रपेऽ दी थुआड़ी डिस्प्ले बनी दी ते बाकी आई सी थुआड़ा पंज छे सौ रपेऽ दा ओह्दा कम्म होई दा कोई इ'यै थुआढ़ा अग्गै पिच्छै कोई पैंती तोड़ी लाई ओड़गे तुसें कोई चक्कर नी पैंती तगर ठीक ऐ नेई्ं सर रेट गै तुसें पता ओरिजिनल कम्म ओरिजिनल करना फ्ही फ्ही कल्लै गी ओह् भज्जियै नेईं ना साढ़े कोल इयां पंदरा सौ आह्ली बी ऐ ब ओह् पाइयै फ्ही थोड़ी न ओह् गल्ल बनदी हां पंदरा सौ ओह्की तुसें पता जोड़ियै कुतें बज्जिया हत्थ हुत्त ते ओह् उत्थें पज्जी जानी फ्ही केह् फायदा रोज रोज थोड़ी कम्म होंदे नेह् इक्कै बारी लैता फ्ही हून चलो हून अगली बारी डिग्गगा बी ते इयां डिस्प्ले ठीक होगी ओरिजिनल होगी भज्जगी नी ना कन्नै चलाने ते मजा आंदा नी नेईं नेईं दिक्खो हां में तुसें सनाई गल्ल कि नी त्रै ज्हार तुस कुतैं होर पुच्छी लाओ भई त्रै ज्हार दा रेट गै जेह्का डिस्प्ले पाई ओरिजिनल तुसें में कन्नै बिल देना ना में अपना खर्चा बी नेईं मंगा ना थुआड़े कोला कोई अपना कम्म जेह्का कीता होंदा तुस अपने घरे दे बंदे न तुसें थोड़ी रेट लाना कोई बद्ध नेईं नमां यरा कोई गल्ल नी दिक्खी लैओ नमां लैना होगा अऊं बैचू ना इस्सी इत्थें बैचू ना नमां लेई लैयौ तुस दिक्खो तुस महाराज पैंती सौ बिल बनदा थुआड़ा आई सी दा तुसें पता बारां सौ कोला थल्लै अस कोई कम्म नि करदा में तुसें पंज सौ रपेआ सिद्ध लाई ओड़ेआ ओह्दा बाकी तुसें डिस्प्ले लास्ट में तुसें सनाई गल्ल पैंती सौ लास्ट गल्ल जेह्की ऐ ते चलो फ्ही दिक्खी लैगे आएओ फ्ही शाम्मी दिक्खगे कोई स्हाब कताब कुछ लुआई ओड़ेओ समान समून कुछ शाम्मी पार्टी पूर्टी कराई ओड़ेओ कोई ते फ्ही लाई गे घट्ट तुसें कोई चक्कर नी हां बस फ्ही कोई गल्ल नी हां चलो कोई नी दिक्खने आं शाम्मी आओ तुस ठीक ऐ फ्ही दिक्खने आं हां फ्ही नेईं नेईं एह् गल्लां फोन पर निं होन्दियां ना फ्ही तुस आओ शाम्मी अज्ज दिक्खने आं फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ हून आए दा दुग्गा उसी दिक्खना मै थोड़ा ते ठीक ऐ फ्ही करने आं थुआड़े ने शाम्मी हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी